ہمارا ضلع ایک بڑی آبادی والا ضلع ہے جس میں كئی لوگ رہتے ہیں اور الگ الگ مذہب كو مانتے ہیں اور سب كی اپنی اپنی الگ عبادت گاہیں ہیں جیسے مسجد گرودوارا چرچ اور مندر مسلمان مسجد جاتے ہیں عید گاہ جاتے ہیں اور عبادت كرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں دعا مانگتے ہیں اسی طرح سكھ لوگ گروداوارا جاتے ہیں گرنتھ پڑھتے ہیں اور غریبوں كو كھانا كھلاتے ہیں عیسائی لوگ بھی اسی طرح اپنے عبادت گاہیں جاتے ہیں اور عبادت كرتے ہیں مندر میں ہندو جاتے ہیں اور وہ مورتی پوجا كرتے ہیں اور اسی طرح ابھی حال فی الحال میں یہاں ایک بہت بڑا تہوار جو كہ عید اور ہندوؤں كا تہوار دیوالی منایا گیا تھا